हमारे भारत में नौकरियों का बाज़ार बहुत ही अच्छा है जैसे कि हमारे भारत में नौकरियाँ गोर्नमेंट के थ्रू निकलती हैं और यहाँ पे शिक्षा के प्रभाव से ही नौकरियाँ मिलती हैं और परसेंटेज के हिसाब से चुनौतियाँ भी होती हैं जिस की परसेंटेज अच्छी होती है वही इसी को ही नौकरी प्राप्त होती है और यहाँ के अफ़सर मौजूद भी बहुत हर साल में बदले जाते हैं जैसे कि हर साल गोर्नमेंट जैसे ही आती है ऐसे ही नौकरी ज़्यादा ज़्यादा निकलती है और हम हम भारतीयों को नौकरी का बाज़ार बहुत अच्छे तरीक़े से बढ़ान करती है